ہلو جی رمیش ٹور اینڈ ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی مجھے علیگڑھ سے ڈلہی آنا ہے ایک دن کا ٹور ہے میرا تو اس میں مجھے جو ہے اکشردھام لوٹس ٹیمپل اور ہنومان مندر جو ہے وہاں جانا ہے جی ڈیٹ جو کمنگ منڈے ہے جب جی ہاں اور جو میں پوری فیملی کے ساتھ وزٹ کروں گی اپنی تو میری فیملی ممبر ہیں جو وہ اراؤنڈ سکس ہوں گے ہاں ہاں ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں اس میں اور آپ بتائیے آپ کو کوئی پیکیج چل رہا ہے کیا ایک دن کا یا دو دن کا اچھا اچھا ہاں وہ دہلی کور ہو جاتا ہے پورا ہاں جی جی لیکن ہمیں اسپیسیفکلی یہ تین جگہ جانا ہے جی جی جی ہوں جی جی جی جی ہوں آپ مارننگ میں ہی بھیج دیجیے گا نا صبح آٹھ بجے آگرہ علیگڑھ جی علیگڑھ سے ہی آپ کو پک کرنا پڑے گا جی جی جی جی ہوں ایڈوانس کتنے کی میں آپ کو ٹو تھاؤزینڈ اچھا تھری تھاؤزینڈ ہو رہا ہے نا ہمارا تو میں آپ کو تھاؤزینڈ روپیز پے ٹی ایم کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی جی اور اس میں آپ ہمیں کچھ مطلب فوڈ پرووائڈ کریں گے جیسے کہ شام کا ناشتہ یا چائے وغیرہ اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ ٹھیک ہے